हेलो ठीक छै अपन कहियौ मित्र हँ हँ देखियौ हमरो हँ हमरो खेती बाड़ीके तऽ अहिना भऽ गेलै यौ हमरो सभटा कहलकै जे कि पानि लागि गेलै सभटा गलि गेलै हँ हमरासँ बेसी गहीँरमे छलए ठीके कहलियै अहाँ

ओ ततेक ने ओ भेलै ने कि हमरो पोखरिके माछ बहुत भागि गेल यौ

उएह भेलै मलहवा सभके फायदा भेलनि कियो घरमे छलए नहि हुनका खूब मारि कऽ बेचलथि हे हँ हँ ह्म्म नहि हँ सएह देखलियै हे कहलकै जे कि बेचय लेल जे आयल छलैए गाम परमे ओ जेना लागल कि हमरे पोखरिके सभटा माछ छलए हँ हँ ह्म्म नवका आबि गेल आ अहाँ पोखरिसँ चलि गेल हम तऽ रोहूए भाकुर देने रहियै विशेष कर यौ कहलकै जे कि बच्चासभ अच्छा ई बाढ़ि अयलासँ कहलकै जे कि अपनेसभके बेसी घाटा भेल ओह ह्म्म ओहिठाम हम गेल रही दस दिन पहिने तऽ देखने रहियै नाला जकाँ ओही बाटे सभटा भागल रहए